धान दिनमे धान रोपलहुँ हँ धान दिनमे धान रोपलहुँ हँ जनवनसँ लगवाके अपन सबचीज अपन खेतीबाड़ी अपना करबेलहुँ हँ खाद देलहुँ हँ ओहोमे कमसम भेल हँ उपजा ओतेक मेहनति करै छी उपजा नहि धरै अछि उपलब्ध तऽ नहि होइए नहि किछु कऽ एकदम अथिए नहि मिलि रहल अछि आब फेर एखन गहूम जे बाउग केलहुँ हँ ओतेक खाद देलहुँ हँ गोबर गिरेलहुँ हँ राख गिराबै छी एतेक सब बाल बच्चा मिलिकऽ ओतेक खेती पथारी करै छी ओहिमे उपलब्ध जल्दीसँ नहि होइ अछि नहि जल्दी होइ अछि एहि लायक नहि होइ अछि अपना मेहनतिओ चलि जाइए आओर उपलब्ध जल्दीसँ खेतमे हेबे नहि करैए एतेक खेती करलहुँ नहि होइ अछि तऽ आब अपना जाउ आओर बटाइओ लगा दै छी ओहोमे नहि अछि ओहिमे तऽ आओर नहि नफा अछि आओर अपना करै छी ओहोमे अपना जाइ आइते घर दुआरिसँ पइसा कौड़ी जनवन अपना सबटा लागैए आओर अपन जेना होइए तेना अपना खेतीबाड़ी तऽ करै छी करै छी उपलब्ध होइ नहि अछि जतेक जनवन लगि जाइए लेकिन ओतेक से नहि होइए नहि होइए तऽ आब करबै कि